खर' सानायाव न'नि मुलि होननानै बुङोब्ला जों गोबां हाग्रानिफ्राय खांनानै दैयो बायदिसिना मुल हाग्रानिफ्राय खांनानै जोङो गोदो नुबोनाय मथे हाग्रानिफ्राय खांनानै देनाय मुलिजोंनो खर' सागायोमोन होबा दानि बोथोरखौ लानानै नायोब्ला जोङो फ्रायआनो गैला हाग्रानि मुलिखौ जोङो ओ देनायखौनो नुला जों बांसिन फारमासि एबा डक्ट'रफोरनिफ्राय मेडिसिन लानानै जासै फ्रायानो आं साबसिन खर' सानायाव मोजां मोनो होननानै बुङोब्ला फारमासिनिफ्राय लानानै जाफैनाय मुलियानो सेरिड'न सेरिड'नखौ जोङो बयबो जायो सेरिड'नजोंनो खर'बो सागायो आरो जोङो गामि ओनसोलफोराव मोनस्लाबाबा माने जोङो दुगैनाय फोरजोंबो खर' सानायफोरा स्रां मोनो एखनबा जोङो मेन्थ'प्लास मलमफोरखौबो फुनोब्ला खर' सानाया स्रां खारो आरो सोरबा सोरबा खर'फोरखौबो एसे एनै नाजायोबा फ्रायानो खर' सानायाबो खारलाङो जोङो दै लोंनायफोर खम जायोब्लाबो खर' सानाय जायो दैखौबो जोङो एसे नांगौ खिनिखौ लोङोब्ला जों खर' सानायखौबो एसे खारनाय बायदि मोनो